हलो तव्हां न गा गाइड था ॻाल्हायो एक्चुली मां अहमदाबाद में रहंदी आहियां मां हिते चारि पंज ॾींहं लाइ सूरत घुमणु आई आहियां मूंखे हिते सूरत में डुमस बीच ऐं मतलबु ईअं चारि पंज शयूं घुमणियूं आहिनि त तव्हां मूंखे हिते ॿुधाए सघंदा आहियो हिते कहिड़ी कहिड़ी शयूं आहिनि कहिड़े कहिड़े आहिनि एरिआ पैकेज जो घणो चार्ज थींदो मतलबु तव्हां पोइ टाइम वग़ैरह घणनि ॾींहंनि लाइ घुमाईंदा आहियो ऐं हे हिकु माण्हू जो हेतिरो चार्ज हूंदो आहे की असां भई ग्रुप अचूं त ग्रुप जो सॼो चार्ज थींदो असां सत माण्हू आहियूं ग्रुप में हा असांजे हिकु सर आहिनि उन्हनि ने तव्हांजो रेफरंस ॾिनो हुओ उन्हनि जो नालो कृष्णा कृष्णदास सर आहे

असां एक्चुली हाणे सूरत में आहियूं ॿ ॾींहं थिया आहिनि असांखे सुभाणे परीहं असांखे निकिरणो आहे तॾहिं

हा अॼु ताईं ॿाहिरि वञिणो हुओ ठीकु आहे भले हू त तवांजो फिक्स चार्ज इहो ई रहंदो न